बिहारमे अनेक धर्म आदिसँ सब सञ्चालित होइत अछि आओर बिहारके एक सांस्कृतिक परम्परा अछि जे हमरा लोकनिके बिहारमे गङ्गा स्नानके बहुत ही जादा महत्त्व अछि हमसब एहि लेल गङ्गामे मास करै करै कए लेल जाइत छी आओर तकरा बाद सब सांस्कृति परम्पराके मानि कऽ हमलोग हमसब मिथिलामे रहैत छी आओर गङ्गाके परम्पराके बहुत बड़का माध्यम अछि एहिसँ हमरा लोकनिकेँ उद्धार माँ गङ्गा करैत अछि माँ गङ्गा करैत अछि एहिसँ हमसब उद्धार छी आओर सोनपुरके मेलामे हमसब जाइत छी सोनपुर मेला देखैके कारण ओतय रहिकऽ गङ्गा स्नान कए कऽ हमसब माता गङ्गाके आनन्द लैत छी आनन्द लेलाके बाद अपन जे यऽ से अपन घुरिकऽ अपन घर आबैत छी